जी हाँ मैंने एक बार उत्तराखंड में हेमकुंड साहब की दुर्गम यात्रा की थी यह पैदल यात्रा गोविंद घाट से इक्कीस किलोमीटर दूर हेमकुंड साहब तक की है इसमें गोविंद घाट से गोविंद धाम तक चौदह किलोमीटर का रास्ता कच्चा और पथरीला था यहाँ पर नौजवान कम उम्र के लोग पैदल यात्रा करते थे और बुजुर्ग लोग खच्चर या घोड़ों पर सवार होकर जाते हैं क्योंकि यह रास्ता उबड़ खाबड़ है और गोविंद धाम से हेमकुंड साहब का रास्ता सात किलोमीटर का है यह रास्ता बहुत ही कठिनाई वाला है जिसकी सीधी ओर खड़ी चढ़ाई है इस रास्ते पर घुड़सवारी नहीं की जा सकती यह सात किलोमीटर का रास्ता नवजवानों को बच्चों को और बुजुर्गों को पैदल चल कर ही खत्म करना होता है इसी रास्ते पर तीन गलेसियर भी आते है जिनको पर करना बहुत ही खतरनाक होता है और यहाँ के वातावरण में ऑक्सीजन की कमी रहती है पहले मैंने बस इस यात्रा के बारे में सुना था तो मुझे डर लग रहा था घबराहट हो रही थी और मैंने जब यात्रा खत्म की तो मेरा डर खत्म हुआ